हँ हमरा घरमे बेटीके विवाह छल जाहिमे मेहमानसभके भीड़भाड़मे आ बहुत आपात समय भऽ गेल छलै जाहिमे हम भोजनक अथी केलियै आर्डर केलियै से खाना खजाना रेस्टुरेंट एकदम समयसँ जे एक दू घण्टा समय छलै ओकरा समयसँ आ सुव्यवस्थित तरीकासँ पहुँचा देलक ओकर सभसँ पहिले जे प्रतिकूल समयमे सेहो ओकर डिलीवरी बहुत नीक रहलै आओर व्यवस्थित ढङ्गसँ पैकिंग कएल जतेक गोटाएकेँ हम जे आर्डर कयने छलियै से हमरा ओ समयपर पहुँच गेल एहिके लेल ओ बहुत प्रशंसाके पात्र अछि आओर एहनो व्यवस्था हमरासभके गाँव समाजमे देहातमे भऽ जाइए ई बहुत बड़का बात भेल